اردو بھاشا جسے زبان عشق بھی کہا جاتا ہے ایک سندر اور سمردھ بھاشا جو اپنی مطورتا اور ساہکت گہرائی کے لیے جانی جاتی ہے اردو بھاشا ہندوستانی بھاشا کہے یا کہ ہند آریا بھاشا ہے جس میں سنسکرتک فارسی عربی ترکی جیسے کئی بھاشاؤں کے شبد مسرن ہے اردو شاعری پرسدھ ہے جہاں شاعر اپنے دل کی باتیں کو خوبصورت شبدوں میں ویکت کرتے ہیں اردو بھاشا بھارت پاکستان دنیا کے ان حصوں میں بولی جاتی ہے جس کی اپنی وش وششٹ سنسکرتک اور پہچان ہے اردو کو زبان عشق پریم کی بھاشا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پریم اور بھابناؤں کو ویکت کرنے میں ماہر ہے اردو سہت میں کئی مہان کوی ہے لیکھک ہوئے جیسے کہ مرزا غالب فیض احمد پروین شاکر اور جون ایلیا اردو زبان یہ ایک دنیا سب سے میٹھی اور تہذیب والی بھاشا ہے اردو زبان ہندوستان بھاشا یا کہے یا ہند آریا بھاشا اردو زبان اسک اس کا انداز ہی کچھ اور ہے انسان نے جب الفاظ سیکھے تو زبان پیدا ہوئی اور یہ ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھی بولتے ہیں

تو بس اردو سہت میں کئی مہان کوی لیکھک ہوئے جیسے مرزا غالب فیض احمد پروین شاکر جون عالیہ اردو شاعری کے لیے پرسدھ ہے اپنے دل کی بات کو خوبصورت شبدوں میں ویکت کرتے ہے اردو بھاشا ہندوستان بھاشا کے ہند آریا واکی سنسکرتی جیسے بھاشاؤں میں